हलो हा जी तव्हां केरु जी हा हा हा मूंखे थोरो घणो यादि अचे पियो तव्हांजे बारे में हा हा तव्हां पूर्णिमा ॾींहुं आया हुआ हा न पंहिंजे परिवार सां गॾु हा हा हा हा न न सुञाणे वरितो जी जी चयो चयो ॿियो असांजो खाधो तव्हांखे कीअं लॻो जी न महिरबानी तव्हांजी ॿियो ॿुधायो

न न असीं उहो अन फ़्री टाइम में असीं खुद ई ठाहींदा आहियूं जॾहिं असां फ़्री हूंदा आहियूं त असां खुद ई ठाहींदा आहियूं पापड़ जी जी जी असां वटि पापड़नि जी असां वटि पापड़नि जी घणेई वैराइटी आहे तव्हांखे जेतिरे खपे तव्हां ईंदा न तव्हांखे असां अलॻि अलॻि तरह जा घणेई पापड़ खाराईंदासीं हम्म धन्यवादु धन्यवादु महिरबानी तव्हांजी ॿियो ॿुधायो तव्हां न साई भाॼी ऐं पुला बि त ऑडर कयो हुओ तव्हांखे हू कीअं लॻा असां असां त हर रोज़ ठाहींदा आहियूं असां त असांखे छा ख़बर पवंदी तव्हां खाइण वारा आहियो तव्हांखे वधीक ख़बर अच्छा मूंखे लॻे थो न जल्दबाज़ी में आउं हा न भुलजी विसिरी वेई हुअसि शायदि हू छा कस्टमर वधीक वधी विया हुआ न त हा न मूंखे लॻे थो आउं जल्दबाज़ी में भु भुलजी वेई हुअसि जी जी जी जी जी जी अड़े जी जी अच्छा त तव्हां असांखे ॿुधायो थोरो की असां कीअं पंहिंजी सर्विस खे थोरो प्रोपर पर्फ़ेक्ट करे तव्हांजे साम्हूं पेश कयूं तव्हां जहिड़ा माण्हू ई असांखे ॿुधाए सघनि था की असांजी कमियूं छा आहिनि तव्हां समुझी सघो था जी जी जी हा अच्छा ऐं तव्हांखे कुहर कीअं लॻा असांजा जी जी बसि तव्हांजी महिरबानी असां असां पूरी पूरी महिनत कंदा आहियूं की कस्टमर खे असांजो खाधो भरपूरि वणे असां हेॾी महिनत कंदा असां पूर तरफ़ा पूरो पर्फ़ेक्ट कंदा आहियूं पर कॾहिं कॾहिं असां जल्दबाज़ी में असां खां विसिरजी वेंदो आहे असां बि इंसान हाणे छा करे सघूं था जी ॿियो कुझु ॿुधायो तव्हां अगरि तव्हांखे कुझु ग़लति लॻे त कुझु अञा मिस्टेक लॻे असांजी खाधे में त तव्हां ॿुधायो

अच्छा अड़े रे अच्छा जी जी न तांहिरी में असां मूंखे लॻे थो की कलर शायदि असां खां घटि पएजी हूंदी ऐं हा न जल्दबाज़ी में असां खां खंडु वधीक पएजी वेई हूंदी त छा कस्टमर ई तव्हां हिक कोन हुआ तव्हां असां सां गॾु छा तव्हां सां गॾु गॾु असां वटि टे चारि कस्टमर नवां हुआ जंहिं जंहिंखे हा न तांहिरी ऑडर कई हा उन्हनि वरी फटाफट ऑडर पिया करनि की भई हा न फटाफट असांखे तांहिरी ॾियो असांखे बुख पेई लॻे बुख पेई लॻे त असां जल्दी जल्दी करे करे असां तांहिरी तयार करी त थी सघे थो असां खां खंडु वधीक पएजी वेई हुजे जी जी जी जी हलो जी हा जी हा जी तव्हांजी आवाज़ अटकी वई हुई थोरो विच में मूंखे ॿुधायो हम्म हा हा हा जी ॿियो असांजे सिंधीअ में तव्हां पंहिंजो त पंहिंजो त स्पेशल दाल पकवान बि असां वटि आहे उहो सिंधी सां गॾु गॾु असांजे में इंडिअन खाधो बि आहे राजस्थानी खाधो बि आहे दाल बाटी चूरमां ई सभु सभु अवेलेबल अथव तव्हां इंडिअन बि ऑडर करे सघो था तव्हांखे अगरि चाइनीज़ खाइण जी इच्छा थिए त छा हिन्दुस्तान में त चाइनीज़ घटि मतलबु इस्टोल्स में ई मिलंदा आहिनि रेस्टोरंट में त तमामु घटि मिलंदा आहिनि तव्हां वटि चाइनीज़ में बि मेन्यू आहे तव्हां चाइनीज़ में त ॾाढो घणो मेन्यू आहे पर तव्हांखे अगरि सिंधीअ में मेन्यू खपे त सिंधी में अञा जाम आहिनि तांहिरी कुहर आलू पटाटा बिह पटाटा मटर मटरनि जी भाॼी फ़लिनि जी भाॼी तमामु आहे तव्हांजो ऑडर कंदा जी हा हा हा जी हा असां असांजो हिकु स्पेशल मसालो आहे उहो विझंदा आहियूं बूंदी वारे रायते में जी जी उहो उहो जो मसालो आहे न उहो असां खुद ई ठाहींदा आहियूं उहो असांजो हेंड मेड मसालो उहो सीक्रेट मसालो असां कंहिंखे कोन ॿुधाईंदा आहियूं हम्म जी जी बसि महिर आहे जी जी तव्हांखे अगरि ॿियो कुझु बि ऑडर करिणो हुजे त तव्हां ऑडर करे सघो था असां होम डिलीवरी बि करंदा आहियूं कं जी जी जी

जी जी जी ज़रूर जी ज़रूरु ठीकु आहे हा न